ابھی یہ ایک فلم آئی یہ تھری ایڈیٹ یہ بہت زیادہ اس کے ریویوز اچھے ہیں بہت لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بہت خوش ہوں اور میں اس فلم کو بہت زیادہ دل سے دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہ رہا ہوں میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس فلم کو جا کر دھوں کیونکہ ایک اچھی فیملی فلم ہے اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے مجھے بس یہ جاننا تھا کہ آن لائن ٹکٹ بکنگ کرنے کے دوران کیسے میں پیمنٹ کر سکتا ہوں کتنے سارے آپشنس مجھ کو ملیں گے میں آن لائن یو پی آئی کریڈٹ کارڈ یا اور کیسی کیسی چیزوں سے یا پھر وہاں جا کے تھئیٹر پر کیش میں کیسے بکنگ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ جو میں بک کر رہا ہوں وہ رات کی ٹکٹ ہے تو کیا رات کی ٹکٹ اویلیبل ہے اور رات کی ٹکٹ اویلیبل ہے تو اس کی پیمنٹ کا میتھڈ کیا ہے کتنے بجے وہ ٹکٹ شو اسٹارٹ ہوگا کتنے بجے کی ٹکٹ ہے اور کتنی اویلیبلٹی ہے کتنی سیٹس ابھی باقی ہیں اس کے بارے میں مجھ کو جاننا ہے اور اس سے زیادہ یہ جاننا ہے کہ پیمنٹ میں کیسے کر سکتا ہوں کیش کر سکتا ہوں آن لائن کر سکتا ہوں یا ڈفرینٹ اور مختلف مختلف جو طریقے ہوتے ہیں ان میں سے میں کون کون سی چیزوں سے پیمنٹ کر سکتا ہوں